دلی کا فن اور دستکاری وہاں کے لوگوں کی کریئٹو سوچ اور ہنر کا زندہ ثبوت ہے یہاں کے ہینڈ میڈ کپڑے جویلری پوٹری اور ووڈن کام صرف سامان نہیں بلکہ تہذیب کا حصہ ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں ان کے ہاتھوں کا جادو نظر آتا ہے دلی سرکار کے کچھ ڈپارٹمنٹس اور این جی اوز اس کام کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کرتے ہیں یہ لوگ ورکشاپس ٹریننگس اور ایگزیبیشنس ارینج کرتے ہیں تاکہ لوکل دستکار اپنا کام لوگوں تک پہنچا سکیں ایک مشہور مثال ہے کھادی میلہ جو دلی میں ہر سال ہوتا ہے وہاں پورے ہندوستان کے کرافٹ دکھائے جاتے ہیں کھادی کے کپڑے ہاتھ سے بنے ہوئے بیگس اور ٹریڈیشنل آرٹس یہ صرف میلہ نہیں ایک تہذیبی جشن ہوتا ہے جہاں کلچر زندہ ہوتا ہے اس طرح کے پروگرامس دلی کے فن اور دستکار دونوں کے پہنچ پہچان دلاتے ہیں ہر پیس کا ایک کہانی ہوتا ہے کسی گاؤں کے کاریگر کی کسی بزرگ کے تجربے کی یا کسی جوان کے نئے آئیڈیے کی